हांजी सर मैं शुक्ला मेस से बात कर रहा हूँ सर आपको सर चावल की खिचड़ी मिल जाएगी सर चावल का हलवा मिल जाएगा सर आपको चावल की जितनी भी डिसेस हैं सब आपको मिल जाएंगी हाँ सर मिल जाएगा जी सर

सर मैं आपकाे पिछली डिलीवरी के लिए क्षमा चाहूँगा सर आगे से ध्यान रखूँगा कि दोबारा ऐसे ऐसा ना हो नहीं सर आगे से ऐसा नई होगा आप बेफिक्र रहिए हाँ सर आपके किस एड्रेस पर आपको डिलीवर करवाना है ठीक है सर सर आप पेमेंट ऑनलाइन करोगे या कैस करोगे ठीक है सर आपने ऑनलाइन फोनपे करा दीजिए मैं आपको यू पी सेंड सर नहीं हमारी डिलीवरी सर तीस मिनट में हो जाती है हाँ सर सर कितने बजे डिलीवर करना है सर ठीक है सर एक बजे से पहले हो जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद